हलो हरीओम हरिओम भेण हा ॿुधायो तव्हां भाॼियूं वाजियूं कहिड़ी कहिड़ियूं खणी आया आहियो हा हा भेण ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि त ॿुधायो अॼुकल्ह ॿुधां थी टमाटा ॾाढा महांगा थी विया आहिनि हा ॿुधायो किलो टमाटनि जो घणो अघु लॻायो अथव हा हा हा भेण ॿुधो न असी रुपए त किलो थिया अगरि जे मां तव्हां खां ॿ किलो हिकमहिल वठां त तव्हां मूंखे पोइ घणो डिस्काउंट ॾींदा हा भेण त हीअं कयो पोइ ॿ किलो टमाटा तोरे छॾियो भरोसो न आहे वरी अञा अॻिते अघु वधी वञे पर थोरो थोरो त टमाटो ज़रूरु हर भॼीअ में खपे ई हा भेण हा ॿियो मूंखे हा उहोई उहोई बराबरि बराबरि तव्हां सही ॻाल्हि खे पकिड़ियो आहे हाणे ॿुधो न भेण पटाटा कीअं किलो कया अथव हा इंडोरी पटाटा खणी आया आहियो की मिठा हा ठीकु हा हा त हिनमें बि मूंंखे अढाई किलो करे ॾियो पटाटा मिज़मान अचनि वारा आहिनि अमृतसर मां तमामु घणो खाधो घर में रधिणो आहे पर भेण ॾिसो मां जेका बि शइ क्वांटिटी में थी वठांव असां त जूना आहियूं पाण जा त असांखे डिस्काउंट त तव्हां वधीक ज़रूरु ॾीन्दा हा मशरूम जो मशरूम जो पेकेट कीअं कयो अथव हा अच्छो आहे नी मशरूम फूल जहिड़ो वॾो वॾो आहे कि सभु नंढा आहिनि हा हा पोइ ठीकु आहे मशरूम जा बि चारि पैकेट विझी छॾियो हा आऊं बि बिह बिह मूंखे तव्हां डेढु किलो ॾेई छॾियो हा मूंखे कुन्ने वारा बिह ठाहिणा आहिनि पोइ कीअं कयो अथव बिहनि जो किलो अच्छा भुंड जहिड़ा सुठा मोकिलिजो मिटीअ वारा न मोकिलिजो हा हा इहा ॻाल्हि त ॾाढी सुठी चई अथव ऐं मटर कीअं कया अथव पीज न न भेण किलो ॾेई छॾियो किलो मटर ॾेई छॾियो

हा हा भेण ज़रूरु ज़रूरु तां मोकिलिजो ठीकु आहे ठीकु आहे ओके ओके हरी ओम हरी ओम